जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मु मुंहिंजे स्कूल जो नालो सैंट मार्क हाइर सैंकेड्री स्कूल आहे मां उन स्कूल में नर्सरी खां उते ई पढ़ंदो आहियां ॿारहें ताईं मुंहिंजे स्कूल में हर सालु स्पोट्स डे थींदो हुयो उन स्पॉट्स में अलॻि अलॻि गेमियूं थींदियूं हुयूं जीअं की कुॾण जूं क्रिकेट फुटबॉल जूं ॾुकणु जूं हॉकी कबड्डी लीमो चमची ॻोणी पाए करे भॼण वारी रेस रीले रेस उन उन गेम में सॼो स्कूल भाॻु वठंदो हुयो उन में जेको बि उन में टॉफ़ी सटिफिकेट मैडल इनाम में मिलंदा हुया उन में जेको बि पहिरों अचे उन खे त सोन जो मैडल जेको ॿियों अचे उन खे चांदीअ जो मैडल जेको टियों अचे उन खे पीतल जो मैडल असांजी स्कूल में हर साल स्पोट्स डे थींदो हुयो ॿ ॾींहं जो स्पोट्स डे स्कूल जे ग्राउंड में थींदो हुयो उन स्पोट्स डे ॾींहुं सॼो स्कूल उन स्पोट्स डे में भाग वठंदो हुयो उन में असांजो सॼो स्कूल जा टीचर प्रिंसीपल सॼा ॿार हर हिकु स्टैंडड जा पहिरें खां वठी ॿारहें ताईं ईंदा हुया उन स्पोट्स डे में असांखे हेतिरो मज़ो ईंदो हुयो जीअं के असांजे असांजे पूरे साल में हेतिरो मज़ो न ईंदो हुजे जेतिरो मज़ो असांखे उन ॿिनि ॾींहंनि जे स्पोट डे में ईंदो हुजे स्कूल में उन में जाम मज़ो जाम मज़ो ईंदो हुयो